हलो जी सर मुझे पनीर और कुछ फल चाहिए थे आपके यहाँ मिल जाएंगे जी जी भैया मुझे तो मतलब सभी तो एक एक किलो चाहिए पनीर का क्या भाव है अभी जी और ग्रैप्स चाहिए चीकू और गवावा और आलू बुखारा ये सारे हैं आपके यहाँ फल अवेलेबल है

मुझे ग्रैप्स का रेट बताइए भैया क्या है पर केजी ओके और चीकू का क्या रेट है भैया ओके भैया फ्रेस तो मिल जाएंगे ना ओके और पनीर पनीर ये वाला नहीं चाहिए पैकेट वाला नहीं चहिए फ्रेस बना वाला चाहिए भैया है ना वही क्यूँकि लास्ट टाइम वह फ्रोजन पनीर नहीं चाहिए जो ऐसा फ़्रीजर में रखा हुआ होता है पता नहीं कितने दिनों मुझे फ्रेस पनीर ओके ओके और आलू बुखारे मिल जाएंगे आपके यहाँ आलू बुखारे मिल जाएंगे ना आलू बुखारे ओके इसका क्या प्राइज़ है भैया ओके तो आप एक काम कीजिए सारे फ्रूट्स मुझे वन वन केजी पैक कर दीजिए है ना पनीर भी वन केजी ही चाहिए भैया मुझे